हलो हां त चओ हलो हा तव्हां असांजे आया आयो दुकानु ते त तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा फोन खपनि तव्हांखे कहिड़ो फोन खपेव तव्हांखे आंटी हा त मां तव्हांखे सभु मॉडल ॾेखारयाव थी तव्हांखे कहिड़ो मोबाइल खपे त तव्हां ॿुधाइजो मूंखे हिनमें मूंखे आहे नी सभु कलर अवेलेबल आहिनि त तव्हांखे जेको बि तव्हांखे वणेव तव्हां मूंखे ॿुधाइजो त मां तव्हांखे अहिड़ो मोबाइल ॾींदीमाव अरे तव्हां वठो त सही अरे तव्हां वठो त सही तव्हांजा ॿार ॿार घर में हूंदव नी तव्हांखे सेखारे छॾींदव अने ईअ कंंपनी आहिनि प्रमोशन थी करे त हीअंर हिनजो हिन मोबाइल जो अघि घटि अथव अञा महीने खां पोइ आहे नी इहो मोबाइल अरे तव्हां वठो वठो तव्हांजे लाइ हाणे अॾकल्ह ये जमाने प्रमाणे जो हलिणो आंटी इहो म मस्तु मोबाइल अथव तव्हां वठो त सही तव्हां ख़ुशि थी वेंदव मूंखां मां मोबाइल वठी करे हा पोइ उअ त हा तव्हां हिननि खे हिकु दफ़ो चए जो हिनखे सेखारींदा आंटी हाणे त सभु एंड्रॉइड था वापरनि हाणे हाणे कहिड़ो हुओ सादा नथो वापरे आंटी हा त तव्हां इहेई वापरियो हा त तव्हां वठो तव्हांखे जेको बि मॉडल वणे तव्हांखे जेको बि तव्हांखे मोबाइल वणे असां आहे नी प्रमोशन था कयूं कंपनी जो त तव्हांखे आहे नी सुठो सुठो इते मां ॾेखारी मां न ऐं घटि अघि में ॾींदीमाव तव्हांखे ऐं ॿाहिरि वेंदा नी त हिन जा अघि वधीक अथव हा त तव्हां ॾिसो भले तव्हांखे कहिड़ो मॉडल वणेव थो ना तव्हांखे कहिड़ो कलर तव्हांखे वणेव थो तव्हां ॾिसो ऐं पोइ मूंखे चओ तव्हांखे कहिड़ो क कलर वणेव थो हा त न न भले तव्हांजे जेको बजट में हूंदो अहिड़ो मां तव्हांखे कढी थी ॾेयांव तव्हां ब तव्हां ख़ाली चूज़ कयो तव्हांखे कहिड़ो थो वणेव तव्हांखे हा हा ही ॾिसो हीअ सैमसंग कंपनी जो अथव इहो विवो कंपनी जो अथव हीअ तव्हांजो स्माट कंपनी जो आहे जेको तव्हांखे वणेव तव्हां ॾिसो भले हिननि मां तव्हां जेको वणेव कलर हुओ तव्हां पसंद कयो हा हा भले वठो भले ख़ुशि थी करे वञो वरी बीहर मुंहिंजी दुकानु ते अचण जो तव्हांखे मन थिएव अने मां तव्हांखां आहे नी वाजबी वठंदीमाव तव्हांखां पइसा कलर अथव लाल कलर अथव वांङणाई कलर अथव साओ कलर अथव ॿियो तव्हांखे जेको कलर तव्हांखे वणंदो हुजे तव्हां भले पंहिंजे पाण पसंदि जो खणी वठो भले हा हा लाल कलर हा भले उहो ओके तव्हां वठो भले लाल कलर मां तव्हांखे अघि हिनमें करे ॾींदीमाव हा हा भले ठीकु आहे हलो